ہاں میں بول رہا ہوں میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں بالکل میں آپ کی کال کا انتظار کر رہا ہوں ہمارے پاس اس وقت مختلف قسم کی سبزیاں دستیاب ہیں آپ کو کون سی مخصوص سبزیوں میں دلچسپی ہے ٹماٹر کے لئے ہمارے پاس اس ہفتے تقریباً پانچ سو کلو گرام دستیاب ہے گھن گھنٹی مرچ کا وزن تقریباً تین سو کلو گرام ہے اور کھیرے کا وزن چار سو کلو گرام ہے جہاں تک قیمتوں کا تعلق ہے ٹماٹر کے لئے ہم روپئے میں دیکھ رہے ہیں پچیس فی کلو گرام گھنٹی مرچ پینتس روپئے کلو گرام اور کھیرے بیس روپئے کلو گرام بالکل ہم یقینی طور پر کچھ بڑی رعایتیں پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی سبزی کے ہزار کلو گرام سے زیادہ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم قیمتوں کو روپئے میں لا سکتے ہیں ٹماٹر بیس روپئے اور مرچی تیس روپئے اور اٹھارہ روپئے میں ہاں ہمیں تازہ پیداوار فراہم کرنے کا فکر فخر ہے آپ کے صارفین کے لئے اعلیٰ معیار کو یقینی بناتے ہوئے تمام سبزیوں کو آخری دو دنوں میں ہی کٹائی کی جاتی ہے بالکل ہمارے پاس اپنی ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے اور ہم اس ہفتے کے آخر تک آپ کے گودام تک ڈلیوری کا بندوبست کر سکتے ہیں آپ کا استقبال ہے میں آپ کے کاروبار کی تعریف کرتا ہوں اگر آپ کے مزید سوالات ہیں یا کوئی تبدیلیاں ہیں تو بنا جھجھک رابطہ کرے اس طرح آپ کا دن اچھا گزرے